हेलो हमने आपके यहाँ से खाने का ऑर्डर दिया हुआ था तो मैंने पनीर टिक्की और पनीर की छोले पनीर की सब्जी और आलू पूड़ी सारी चीज़ें भेजी हुई थी आपने ये सभी चीज़ें भेजी हैं लेकिन हमारे यहाँ जो मेहमान आने वाले थे वो मेहमान अभी नहीं आ रहे हैं तो हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे इस बात का लेकिन आपने जो हमें खाना भेजा हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा है इसमें से कुछ खाना आप कम कर लीजिए जिससे कि खाना वेस्ट नहीं जाएगा और हमें असुविधा नहीं होगी और कृपया करके आप ये खाना जो है वापस आके ले जाइए जिससे कि जो हमारा खाने क में एक्स्ट्रा रोटीज़ हैं और चपाती हैं वो खत्म हो जाएंगे और इसके वजह से आप हमें असुविधा नहीं होगी खाना वेस्ट नहीं जाएगा और आप आ के ले जाइए